बुजुर्ग लोकके काम अछि कि खेलमे खेल जेना होइ छै दलानेपर खेललथि खेलामे सब जगह ताश खेललथि बुजुर्ग लोकसभ बुजुर्ग लोकसभ ताश खेललथि दलानपर जे बहुत बढ़िआँ तरहसँ खेललथि एक डेढ़ घण्टा एतऽ ताश खेलैत रहै छथि ओहिमे हल्लागुल्ला अपन कोन ताश सब खेलै छथि बुजुर्ग से हमरा नहि पता लेकिन बुजुर्गसभ खेलै छथि ताश ताहिमे बहुत बढ़िआँ लगै छै ओतेक हल्ला आओर करलथि कोनो दलानपर खटरी मारलथि कि बुझलिए बुजुर्ग लोकसभ ताया खेललथि कोनो पञ्चाइत आओर जाकऽ टाइमपास करलथि कोनो चीज होइ छै बुजुर्ग लोक पञ्चाइतमे गेल दलानेपर पञ्चैती करलक बुजुर्ग लोकके काम इएहसब अछि टाइमपास कोनो करैत रहै छथि बुजुर्ग लोक टाइमपास करैत रहै छथि ताहिमेकि किछु गाममे कोनो काण्ड भेल बढ़िआँ या खराब चोरी डकैती जेभी किछु भेल खराब नीक लोक गारि उरि बच्चा दै देलक तऽ ओकरा बुजुर्ग लोकसभ अपन सरिएलथि कि बुझलिए आओर खेलैके लेल जे छै से खेल खेलमे जे छै से कोनो खेलमे किरकेटोमे बुढ़हासभके बड्ड इन्टरेस्ट रहै छै बूढ़सभ किरकेटमे जादा इन्टरेस्ट रखलथि ओ आओर देखैलए गेलथि टाइमपास करैलए अपन जेना किरकेट भेल हमरासभके रन परतीपर होइ छै ओहिमे बुजुर्ग लोकसब जाइ छै कि बुझलिए बुजुर्ग लोकसब अपन बैठलक अपन खेल देखलक कि बुझलिए खेल देखि देखिकऽ अपन हँसी उड़ेलथि इन्टरेस्ट लेलथि कि बुझलिए खेलसबके लेल जे छै ने बहुत बढ़िआँ कोनो खेल होइ छै गुल्ली डण्टा कबड्डी फुटबॉल ओहिमे सभकेलेल बुढ़हासभ इन्टरेस्ट रखलथि एन्ज्वॉइ लेलथि रे बौआ एना कर रौ एना कर रौ कि बुझलिए खेलसब खेललथि फुटबॉल आओर बच्चा आओरके ओहिमे सहमति देलक बुजुर्गसभ हमसभ एना खेलै रहिए तकर बाद एना बनलिए तोहूँसब खेल तोहूँसभ बूढ़ हेबही आब कि बुझलिए इएहसब खेल खेलके एन्ज्वॉइ लै छथि बूढ़सभके कहैके लेल कबड्डिओ आओर जे खेललथि ओहिमे देख देखलथि बच्चा आओरके कहलथि एना खेलै छिऔ एना खेलै छिऔ एन्ज्वॉइ कर कि बुझलिए कबड्डी आओरमे गुल्ली डण्टा आओर भेल तऽ ओहोमे बुजुर्गसभ हिस्सा लेलथि देखैके लेल धिआपुतासभ कि करैए खेलैए आओर कि नहि बढ़िआँसँ बुजुर्गसभके खेलसब बहुत सबसँ बढ़िआँ आब मोबाइलोपर भजन आओर देखैत रहै छथि बुजुर्गसभ बैसिकऽ अपन दलानपर मोबाइल रामायण लगा देलथि कि भेल महाभारत लगा देलथि ऑनलाइन किछु ने किछु अपन देखिके टाइमपास करलथि ओहो मोबाइल तऽ खेले छिए एगो खेल खेलकऽ अपन टाइमपास करलथि मोबाइल बहुत बढ़िआँ एगो बुजर्गसभ एखन मोबाइलमे मैथिली प्रोग्रामसब देखलथि कि बुझलिए रामबाबू झा आओरके प्रोग्राम देखलथि मैथिलिएमे मैथिलीमे भाषा बजलथि जे मैथिलिओमे कलाकारसभ जे बाजै छै ओ मोबाइलपर देखलथि कि बुझलिए मोबाइलमे बहुत चीजमे बुजर्गसभ देखि देखिकऽ टाइमपास करलथि बुजर्गसभ एकरो बुजर्गके ताश खेलैमे बहुत बढ़िआँ लगै छै देखै जे छिए कि बुझलिए ताशके पत्ती खेलाइ कोनो कागज पत्तरवला काम फेर ओ बूढ़सूढ़ बहुत बढ़िआँ करै छै बैसिकऽ अपन दलानपर कागज पत्तर सरिएलथि बुजुर्गके काम जे छै इएहसब रहै छै आओर बुजुर्ग लोकसभ बहुत बढ़िआँसँ देखभाल बच्चा आओरके करलथि दलानपर बैसिकऽ अपन ओगरबाही करलथि टाइमपास भऽ जाइ छै भरिदिनमे एक सओ किछु ने किछु टाइमपास भऽ गेल कि बुझलिए बुजुर्गसभ एखनहु बहुत शौकीन रखै छथि हेलै आओरके नहाइके पोखरि आओरमे नहाइओ आओरके बढ़िआँ शौकीन रखै छथि हेललथि सुनलथि के बुजुर्गोसभके बहुत एखनहु क्षमता छनि कि बुझलिए